آپ نے کہا کہ ہندوستان کے پانچ اسٹیٹ کے نام بتانا ہیں سب سے پہلا تلنگانہ اور جو ہے آندھرا پردیش اور چھتیس گڑھ اور راجستھان اور دلّی